मुजफ्फरपुरमे परिवहनके बारेमे तो अच्छा खासा हइ एगो दूगो राजधानी ट्रेन जो मिल जाता मिल जइती तऽ अच्छा लगती तऽ फ मतलब फास्ट चलती तऽ मुजफ्फरपुरमे साथ साथ एयर अथि एयरपोर्ट न हइ हमारा हमरसभके अथि पड़ोसीवला जिला हइ दरभङ्गा ओहिमे एयरपोर्ट हइ हमरासभके पास नही है न हइ एयरपोर्ट हो जयती तऽ तब अच्छा रहती कहीँ जाइ आबयमे दिक्कत न होइती तुरन्त जयती तऽ अयती ट्रेनसँ कनि लंबा टाइम लागि जाइत छै आओर ट्रेनसँ लंबा टाइम लगयके बाद बससभ कनि कम चलैत छै थोड़ा जे आओर तनि ज्यादा चलती तऽ रुकयके न होइती तऽ टाइम टाइमपर बससभ होयती तऽ कनि कम हइ बस उस तऽ जे टाइम लगैत छै परिवहन कहीँ जाय आबयमे ताहिके बाद ताहि ताहिके बाद यहाँ ऑटोसभ फेर बहुत ऑटो बहुत हइ तऽ कहीँ ऑटोसँ जायमे फेर लंबा सफरमे अच्छा नहि होइत छै ऑटो आब यहाँ जेना बेनीबाधसँ घर आबयके रहलक तब बोलली तऽ ओ चलि अयली ऑटो तऽ मुजफ्फरपुरमे बहुत हइ ताहिपर सँ ताहिपर सँ यहाँ बस उसके कमी बस उसके कनि बढ़ायल जयतै तऽ ठीक रहतै ट्रेन एगो दूगो फास्टवला जेसभ छै कहीँ जाय अबयमे न तऽ एयरपोर्ट हैती नहि तऽ ट्रेनके तऽ कमसँ कम बढ़ा देतै तब होतै ट्रेन फास्टवला दौ साथ साथ आओर सभचीज तऽ ठीके परिवहनमे बस थोड़ा एगो दूगो बढ़ा दैतै टाइमपर रहतै एना रुकयके पड़ैत छै धूप बहुत हइ जे धूपमे रुकली यहाँ बसेसे यहाँ मुजफ्फरेपुरमे एगो बस स्टैंड हइ यहाँ दोसर हइ बेनीबाध ओसभमे बस स्टैंड हइते न यहाँ तऽ धूपमे रुकयके पड़लक सरकारी बस चलबो करैत छै से ओहिमे भीड़े बहुत रहैत छै एगो सरकारी बस भी बढ़ायल जाय बाहर जखनी आयल तखनी भीड़े रहलक हमर चौक सभपर